बावैसो थांनाय दानावहाय आङो मोनसे जानबुं बायदोंमोन जायनि मुङा अवान प्लास नर्ड सि इ थ्रि लाइट फाइबजि आंहा बे प्रडाक्टजोंहाय जोबोर मोजां एक्सपिरियेन्स थादों जाय आंनि सानफ्रामबोनि थाखायहाय दा आङो बे मबाइल जानबुंखौ लानानै आंना गोबां खामानिफोरानो थाब जानो हादों आरो आरो प्रडाक्टनि बारै बुङोबा आंनि जाय मोनसे दाम मोनसे केटागोरि आंनि दामावहाय जाबायमोन नैजि रोजायाव बे रांनि आन्डारावहाय बे रांनि सिङावहाय आं मोन्नायनि थाखाय आं जोबोर आंनि थाखाय मोजां जादों आरो दा आङो आंनि प्रजेक्ट आंनि इउनिभार्सिटिनि गासिबो प्रेसेन्टेशन हमवार्क एसाइनमेन्ट आं गासिखौबो आंनि बे जानबुङावनो बानायनो हायो आरो आं सोरनोबा कल खालामनांगौबाबो सोरनोबा एस एम एस हरनांगौबाबो गासिनिबो थाखाय आंना बियो जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स थादों आरो बे प्रडाक्टा आंनि थाखायहाय जोबोरनो भेलु गोनां आरो दाबो आं बे प्रडाक्टखौ बाहायनानैनो बे रेकरडिंखौ खालामगासिनो